मैं कल आपके होटल में आई थी यह श्याम होटल से बोल रहे हैं आप कल मैंने आपके यहाँ पर खाना वाना खाया था मैंने जैसे पनीर की सब्जी थी दाल थी ऐसी सब्जियाँ थी जिस में जैसे पनीर में मसाला वसाला थोड़ा तीखा था जो अपने शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है आप लोगों को मसाले वसाले का ध्यान रखना चाहिए आपको थोड़ा जैसे नमक मिर्ची का इनका हाँ जैसे मिर्ची बहुत ज़्यादा थी इसमें ठीक है और जो चपाती वगैरह थी यह भी वैसे तो बढ़िया थी बट थोड़ी मोटी थी खाने में अच्छी नहीं थी और दाल तो बहुत बढ़िया थी बस मसाला थोड़ा तेज़ था नमक ज़्यादा था और तो सब ठीक था बट रोटी मोटी थी

और हाँ बटर बटर पनीर बनाई मंगवाई थी ना तवा रोटी जली थी

और तो कुछ नहीं बस और तो सब ठीक था मिठाई विठाई भी बढ़िया थी हाँ मैंने पहली बार नहीं नहीं पहली बार ही आई थी मैं आपके रेस्टोरेंट में हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर ज़रूर और जैसे मैंने मिठाई में रबड़ी ली थी उसमें मीठा कम था और जैसे मिठाई में दो तीन मिठाई ली थी जैसे रबड़ी थी रसगुल्ले ऐसे तो और सब ठीक ठीक थी हाँ वैसे तो अच्छा था ऐसे अच्छा लगा खाना वाना मैं यही से हूँ हाँ हाँ परिवार के साथ में सब को अच्छा लगा खाना वाना बट यह सभी बता रहे थे कि ऐसी ऐसी कमी थी तो आप अगली बार से जब भी जाओ आए हम तो ध्यान रखना इन चीजों का क्योंकि परिवार के साथ पहली बार आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है ऐसा कि कोई कमी वमी बताए अच्छा ठीक है और तो सब ठीक था अगली बार आऊं जब भी आप ध्यान रखना नहीं और तो कुछ नहीं